پہلے کے زمانے میں کنوئیں سے پانی اس طرح نکالا جاتا تھا کوئی سیڑھی لگا کر نکالا جاتا تھا یا رسی اور ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا کنواں گاؤں میں کافی دور دور پہ ہوتا تھا گاؤں کے لوگ بہت مشکل سے پانی نکالتے تھے پانی بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا لیکن آج ترقی کی بنیاد کی وجہ سے آج موٹر کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے اور سمرسیبل بھی استعمال کیا جاتا ہے کئی طرح سے پانی نکالنے کا ذریعہ کیا جاتا ہے آج کی ترقی کے لیے سمرسیبل بہت اچھا ہے